असांजा वॾेरा बुज़ुर्ग माण्हू कई प्रकार जी रांदियूं खेॾंदा हुआ हीअ हुननि जी शारीरिक स्थिति एवं रुचियुनि ते निर्भर थींदी हुई कुझु प्रमुख रांदियूं जेके असां असांजा वॾेरा खेॾंदा हुआ उहे हिन प्रकार सां आहिनि पहिले ज़माने में असांजा वॾेरा ताश खेॾंदा हुआ कौड़ियूं खेॾंदा हुआ चौपड़ खेॾंदा हुआ एवं लूडो बि खेॾंदा हुआ उने में थोरी ऊर्जा हूंदियूं हुयूं त उहे हलंदा बि हुआ ॾुकंदा बि हुआ एवं कई तरह जा योग करंदा हुआ काफ़ी असांजा वॾेरा शतरंज बि खेॾंदा हुआ बैडमिंटन बि खेॾंदा हुआ टेनिस बि खेॾंदा हुआ और काफ़ी असां असांजा वॾेरा साइकिलिंग एवं स्विमिंग पानी जे व्यव व्यायाम बि कंदा हुआ